आङो मोसानानै जोबोर मोजां मोनो एकदम मोसानाय होनबाथाय आङो गोसोआनो मोसानो मोसानोनो जाबाय थायो आङो गोबां गोबां मोसानो गोबां माने इसकुलावबो बा कलेजफोरावबो गोबां मोसाबाय आङो

बिदिनो गोजान गोजान जायगायावबो आङो थांबाय आङो बांसिन बैसागु सिख्ला मोसायोमोन बैसागु सिख्लाखौ बैसागु सिख्ला होनबाथाय मोनबा सयतासो आङो बैसागु सिख्ला मोसादों बेलेक बेलेक गामियाव बेलेक बेलेक गामिफोरावबो आङो मोसानो थाङोमोनो खेराइ बिदिनो क'क्राझारावबो थांदोंमोन गुवाहाटियावबो मोसानो थांदोंमोन मोसानानै बहुत मोजां नाङो मोसानानै बिरात मोजां मोनो आङो जिकुनु मोसानो स्कुलफोरावबो कलेजफोरावबो बहुत मोसाबाय मोसानानै दा कम्पिटिसनफोरावबो आङो मोसादोंमोन मोसानानै बहुत मोजां मोन्दों मोसानानै